सोनभद्र जिले की अगर जैसे जलवायु की बात की जाए तो हमारे इलाके की जलवायु बहुत ही अच्छी जलवायु मानी जाती है हमारे यहाँ हर मास के हिसाब से एवं ऋतुओं के हिसाब से ही मौसम में हमेशा बदलाव होते रहते हैं गर्मियों के मौसम में हमारे यहाँ गर्मी एवं सर्दी के मौसम में पहले हमारे यहाँ केवल सर्दी ही हुआ करती थी परंतु जैसे हालही के कुछ वर्षों में हम देखे तो हमारे यहाँ मौसम में भी कुछ अद्वितीय से बदलाव हुए हैं जिनके कारण हमें बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है कभी कभी गर्मियों के मौसम में इतनी भीषण गर्मी हुआ करती है कि हालत खराब हो जाती है और कभी कभी सर्दियों के मौसम में ही कड़ाके की ठंड पड़ती है हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी गर्मियों के मौसम में भी बाढ़ जैसी समस्याओं को देखने को मिलता है एवं हमें बरसात के मौसम में उतनी अच्छी बरसात नही होती है जितनी अच्छी हमें बरसात चाहिये जिससे हमारे यहाँ की फ़सलें ज़्यादा अच्छे तरीके से हों अगर जैसे हम अपने अनुभव की बात करे तो हालही के वर्षों में हमने इस बदलते हुए मौसम में यह अनुभव किया है कि मौसम में बहुत ही अद्वितीय तेजी से बदलाव होते जा रहे हैं